جی ہاں میں کھانے کے لیے سفر کیا ہوں ممبئی زیادہ تر میں بڑا پاؤ کھانے کے لیے سفر کیا ہوں اور وہاں صرف گیا ہوں تو بڑا پاؤ کھانے کے لیے اور جیسے کہ پٹنہ میں بریانی کھانے کے لیے گیا ہوں مجھے وہاں جانا پڑا کچھ کھانے کی وجہ سے کیونکہ وہاں کے کھانے مشہور ہے جیسے میں ممبئی میں بڑا پاؤ بہار میں بہار کے پٹنہ ضلع میں بریانی کھانا پسند ہے مجھے اور میں اسی کے لیے وہاں گیا ہوں اور میرا کوئی ایسا سوچ نہیں تھا کہ وہاں گھومنا تھا صرف کھانے کی وجہ سے گیا ہوں اور کھانے کے شوق نے مجھے ادھر کھینچا ہے اور میں ادھر گیا تھا کھانے کے اور بہت ہی شاندار جہاں پٹنہ جو بریانی ملا بہت ہی شاندار بریانی تھا اور میں اسی کے وجہ سے بھی گیا اور مجھے بہت اچھا لگا وہاں بریانی کھانے کے بعد اور ممبئی جب گیا تھا میں بڑا پاؤ کھانے کے لیے وہاں بھی بڑا پاؤ بہت ہی اچھی طریقے کا تھا اور میں کھایا اور مجھے بہت پسند آیا اور میں اپنے دوستوں کو بھی بولا تھا کہ چلو میرے ساتھ میرے زیادہ دوست نہیں کچھ دوست گئے تھے میرے ساتھ ممبئی جو بڑا پاؤ کھانے کے لیے اور مجھے بہت اچھا لگا وہاں جانے کے بعد اور اسی طریقے سے مجھے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چیزیں کھانے میں پسند آتا ہے اور وہاں کے مشہور کھانا کھانا میں کھانا چاہتا ہوں جو بھی ہے مشہور چیز اسے اچھا لگتا ہے اور مشہور علاقوں میں مشہور طریقے کے الگ الگ طریقے کے کچھ الگ الگ چیز بنتے ہیں